हांजी प्रिया ॿुधाए कहिड़ो हालु आहे हा बढ़िया मां बि ठीकु आहियां ॿियों तूं ठीकु आहे सभु सभु ठीकु आहिनि तव्हां ठीकु आहियो न घर में सभु ठीकु आहिनि न ॾिस हिते रामनगर में बि अथव सुठा कलेक्शन ऐं प्राइम पासे बि अथव बट रामनगर में हिते विजय सेल्स विजय वारा थी विया तंहिं खां पोइ कन्हैया फ़ैशन थी विया जय बाबा ऐं विकी वारे जो बि सुठी कलेक्शन अथसि त अचु त पोइ हलूं था भले काई ॻाल्हि नाहे वठी हलो पोइ ॾिसूं था जेको वणई तोखे मां त हिते उहो त मां कन्हैया वारे खां वरितो हुयो हा हा मस्तु बढ़िया बढ़िया सुठो सुठो कलेक्शन अथसि अचो त पोइ पाणि हलूं था टाइम कढी अचु हा हा सुठो सुठो मिली वेंदई मस्तु कलेक्शन अथसि हा हा अचो अचो भले अचो हलंदीमांव मां फ्री थी करे हलूं था पोइ हलूं था ख़रीदी करे अचूं था असां त ॾिसूं सुनिल ज्वैलस वारनि खां वठंदा आहियूं श्री वारो बि सुठो ॾींदो आहे ऐं रतन वारो बि बट असांजी सुञातल हिते सुनिल ज्वैलस में आहे त अचु त भले हलूं था हिननि वटि सुठो नवां कंगण और नई चैन बि सुठियूं सुठियूं डिज़ाइनियूं आईं अथसि मूंखे व्हाट्सप ते मोकिलियो हुयो उहो त भले अचो त भले पाणि वञी करे ॾिसी था अचूं हा हा उहो तव्हांखे घटि वधि करे ॾींदा काई टेंशन नाहे असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि उहो तव्हांखे घटि वधि कराए ॾींदीमांव अचो कंहिं ॾींहं फ्री थी करे इअं छा था कयो हा हा न्यू कलेक्शन मिलंदव बिल्कुलु मिलंदो न्यू कलेक्शन रोज़ गोल्ड में बि मिलंदो आहे गोल्ड में बि मिलंदो आहे हाणे त रोज़ गोल्ड बि चङो हले थो सुठो सुठो कलेक्शन अथसि मां हाणे परीहं नरीहं ई वेई हुअमि ॾिसणु सुठो कलेक्शन अथसि हीअं कर न संडे ॾींहुं अचो सन त इअं त कयांव मंझंदि जो कॉल कयांव थी पोइ शाम जो अचु त पोइ हलूं था ठीकु आहे हलो ठीकु आहे जय झूलेलाल